पहिने एहिसँ पहिने हम गाँवमे रहैत छलहुँ तऽ हम गाइयो पोसने छलहुँ भैसो पोसने छलहुँ तखन से बरद से पोसने रही ई सब हमरा तऽ बड नीक लगैत छलै ओहि टाइममे ओकर हम सब व्यवस्था कयने छलहुँ ओकर साफ सफाइ बढ़िआँसँ खुएनाइ ओकरा चारा नीकसँ खुएनाइ ओकर समय पर ओकरा स्नान केनाइ ओकरा सब तरह कऽ ओकरा शाम सुबह नूरीसँ मालिश करैत छलहुँ सब करैत छलहुँ ई हम बड़ खुशीमे छलहुँ लेकिन एहि बीचमे हम थोड़ेक दिनके लेल बाहर चलि गेल छलहुँ बीस पचीस वर्ष हम बाहरमे रहि गेलहुँ एहि लए कऽ एखन हमरा कोनो तरहके जानवर नहि यऽ मगर हम छी विचारमे कि हम एकटा गाय राखी गायसँ हमरा बहुत शौख यऽ गाय बढ़िआँ दूध दै छै ओहिसँ उप उपार्जनो भए जाइत छै अपनो खाइत छी एखनि तऽ खरीद कऽ खाय पड़ैया ताहि दुआरे गायसँ हम बड़ प्रेमी छी पहिने तऽ बरदोसँ प्रेमी छलहुँ की बरदसँ खेती होइत छलै एखनि तऽ आब बरद कऽ कोनो काज नहि छै एखनि तऽ ओ ट्रेक्टरसँ खेती होइत छै ताहि दुआरे गाय आवश्यक यऽ गायसँ हम बड़ खुशी छी गायके हम चाहैत छी फेर किछु दिनमे हम गाय खरीद कऽ गाय पोसी गायसँ हमरा बड़ा सौख लागल रहैया आओर अहिसँ बेसी पहिने भैसो रखने छलहुँ खूब दूध होइत छलए अपनो खाइत छलहुँ बेचबो करैत छलहुँ मिथलाके जे रीत छियै रिवाज छियै ताहि हिसाबसँ काज करैत छलहुँ आब एखन नहि यऽ मगर हम विचारमे छी कि गाय भैस गाय कमसँ कम गाय राखब आ ओकर हम मेहनत करब ओहिमे हुनकासँ दूध उपार्जन करब अपनो खाएब किछु बेचिओ लेब ई सब करैके लेल हम सोचि रहल छी